बे बुहुमाथ' गोबां सोलायबाय सिगांनिफ्राय गारि मटर बिफां लाइफां दाननाय गारि मटर बांनाय न' बिल्डिं लुनाय बायदि बायदिया गोबां गोसारबाय दा जायनि जाउनाव बिफां लाइफां दाननायनि जाउनाव दैबाना जाबाथाय हा खुरखायो हा गिसिखायो जाउनाव हाफोरा दैमायाव सोलायलांगासिनो दा बे बुहुमाव गारि मटराबो बांबोबाय